एक सौ एक चार हज़ार पाँच सौ दो दस हज़ार छः सौ तीन एक लाख नौ हज़ार तीन सौ तीन और पाँच लाख चार हज़ार पाँच सौ छः